मध्य प्रदेश का एक उदयपुर खजुराहो एक मंदिर है जिसके बारे में काफ़ी कम लोगों को पता है यह मंदिर काफ़ी प्राचीन है और काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक है यह अपने आप में काफ़ी कलाओं को काफ़ी वास्तु कलाओं को एकत्रित किए हुए है और इस मंदिर में काफ़ी कलाएँ प्रदर्शित हैं जो हमारी सभी मानसिकताओं को बदल देती है काफ़ी दूर दूर से पर्यटक इस मंदिर में देखने के लिए आते है